हेल' औ नों न' दिजेन माबा बानायो ना औ ओमफ्राइ दा आंहाथ' न'खौथ' लुखांबाय ओमफ्राइ बिदिनो खालार फुननाय रं फुननाय ओमफ्राइ हाय जेनबा न'आव हाय मा रोखोम दिजेन बानाय नांगौ माबायदि जेनोबा मदेल खालामबा आगरफ्रा बेफोरखौहाय आंनो मोनसे दिजेन खालाम माबानानै हाय हरलाय एसे खोनथा हरदो आंनो औ होनबालाय थेवबाबो बे खालार फुथिं फुननाय माबाफ्रा बेसेबां थांगोन न'नि माबखौ खोनथा हरबा नों जेन'बा हाहरगोन ना हाहरा खोन्था हरनोलाय नङा जेनबा न'खौहाय मानसिफ्रा बेसेबां खयफुद दं खयफुद मार बेखौ हाय सोंहरो ना आमफ्राय बे खय फुदाव हाय बेसेबां थाङो आमफ्राय बेफोरखौ अनुमान खालामनानै बो जेनोबा खोन्था हरो नालाय बे ओंखायनो आं दा बेखौ मोनथि जानो लुबैदों आरो माबा फुथिंआ बेसेबां थांगोन खालारा बेसेबां थांगोन बेखौ हाय औ औ हाजाराव हाय ना औ होनबालाय बेखौहाय नोङो माब खालामनानैहाय आंनो आमफ्राय आर बिनि सायाव मोनसे माबा नांबावगौ आरो मा होनो आं आंनो आगर खालामनानैहाय बिदिनो आखिनाय मानाय एसे दिजेनिं खालामनानै होबाव नांगोन आङो ओमफ्राइ बिदिनो एखमबा फिगसारफोर मोजां मोजां जेनबा आर्थ खालामनायफ्राव जेनबा मिस्थ्रिफ्रा बेसेबां लायो मायो बेफोर खौहाय नों एसे जेनबा मिस्थ्रिफोरजोंबो आलसना थाखायो नालाय नोंसोर माबायावहाय आर्थ खालाम नायफ्रावबो ओमफ्राइ हाय बेसेबां थांगोन मागोन बेफोरखौ नोंसोर खनथेग थालाय खायो नालाय बे माबाखौहाय एसे खोन्थाहरखायोबा मोजां जागोन आंहाबो फैसा थाखानि फ्रब्लेम थागोन ना हायो ना हाया बेखौ हाय नोङो एसे खोन्था हरखायोबा मोजां जागोन आरो औ ओमफ्राइ दा होनबाथ' आंना जानायालाय बेसेजोंनो हायो बाथ' दे अरजाला खालाम जागोन बेयो औ होनबालाय नायफै नायबानो जाबाय नोङो फैनानै हाय

दोनथ'नोसै दे होनबालाय फैबानो जाबाय